ہمارے اسکول نے ہمیں مصوری کو بطور مشغلہ لینے میں بہت اچھی طریقے کی تربیت دی اور ہم پینٹنگ کرنے میں بہت ہی اچھے ہیں ہمیں پینٹنگ کرنے کے لیے بہت ہی اچھی طریقے سے سکھایا گیا اور پینٹنگ بناتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے سندر لگتا ہے اور پینٹنگ کرنے میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے اور ہم یہ کمپٹیسن کرتے پینٹنگ میں کمپٹیشن کرتے ہیں اور ان میں ایک کو وجیتا گھوشت کیا جاتا ہے جس پہ ان کو پرائز دیا جاتا ہے اور ہم ہمارے یہاں یہ ہر سال ہوتا ہے اور پینٹنگ پینٹنگ کرنے میں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور ہم یہ شوق سے کرتے ہیں پینٹنگ پینٹنگ کرنا اچھا لگتا ہے ہم کو پینٹنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے پینٹنگ ہمیں ہمارے اسکول ادارے میں بہت اچھی طریقے سے ہمیں ہمیں ہمارے ماسٹر نے سکھایا بنانے کے لیے ہم بناتے ہیں گھر بناتے ہیں گاڑیاں بناتے ہیں اور بہت اچھی اچھی چیزیں بناتے ہیں جیسے کہ کھلونے بناتے ہیں تو اور اسے کلر کرتے ہیں پینٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بہت ہی سندر لگتا ہے اور ہمارے یہاں نا پندرہ اگست چھبیس جنوری میں ان پر پروگرام بھی رکھا جاتا ہے پینٹنگ میں اور جو بچے پینٹنگ میں وجیتا بنتے ہیں ان کو اچھی خاصی خاصی رقم دیے جاتے ہیں اور وہ بچے بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اور وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور ہمیں ہم سبھی کو بھی پینٹنگ سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ کلا ہے پینٹنگ کرنا ایک کلا ہے اور یہ کلا سے ہمیں بہت ہی فائدے ملتے ہیں ہم کسی چیز کی پینٹ کرتے ہیں گھر کو بھی پینٹ کرنے میں ہم کسی چیز کو کچھ کرنے میں پینٹ کلر کرنے میں کیا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ہمیں بھی ہم سبھی کو بھی یہ مشغلہ سیکھنا چاہیے اور جن جن جن جن جو نہیں سیکھے ہوئے ہیں وہ ان کو سیکھنا چاہیے اور ہم ہمیں اچھے طریقے سے پینٹنگ کرنے کے لیے ہمیں اچھے اچھی کوالٹی کی اپکار چاہیے سامان چاہیے جس سے ہم پینٹنگ کر سکتے ہیں اور کہیں کہیں یہ مشغلہ اچھی ہے پینٹنگ کرنا اچھی اچھی بات ہے اچھا لگتا ہے دیکھنے میں سندر